बिहारमे गंगा नदी छै कोसी भी छै पटना छै कमला छै पहाड़ भी छै पहाड़ छै घुमय फिरयमे भी आओर छै वहाँ बहुत छै जंगल औषधि आओर रहय छै लेकिन जानकारी बहुत लोकके नहि छै नदी छै जे वहाँपर जल भी भरयमे बढ़िआँ होइ छै बगलमे रहय छै सुविधा होइ छै गंगाजीके जल कभी खराब नहि होइ छै आओर छै जे गाँव घरमे छै पानि आओरके दिक्कत कभी नहि होइ छै आओर जानवर खातिर भी नदी ठीक रहय छै प्यास पानि पीनेके लिये पिय खातिर भी जाइ छै आओर पक्षी आओर भी रहय छै जीव जन्तु आओर मछली पालन खातिर भी तालाबमे गंगाजीमे ठीक रहय छै आओर दीनार छै जे गंगाजीवला पानि बगलमे रहय छै नहि तऽ पटबयमे पानि ठीक रहय छै बगलमे लए कऽ पानि पटाय लेलक आओर बहुत छै जल आओर भरिकऽ लोक दूर दूर जाइ छै तीर्थ जाइ छै तऽ बहुत ओइमे बहुत मान्यता छै गंगाजीके जलके लोग लै छै जल भरय छै जाइ छै जल ढ़ारि कऽ अबय छै पूजा पाठ बढ़िआँ सँ करय छै गंगोजीके छै जे काटि रहय छै तऽ ओकरो खातिर मरम्त होइ छै आओर यहाँ छै शोभा सुन्दर भी बड़ अथी होइ रहलय हन काशी आओरमे देलकय हन एकदम सीढ़ी आओर बनय बढ़िआँ सँ करि देलकय सिमरियो आओरमे छै सीढ़ी बनाय रहलइ हन साफ गंगाजी साफ रहयके रखयके चाही आओर हियाँ छै हिन्दु धर्ममे छै गंगाजी के बहुत मान्यता छै आओर बहुत किछु छै इसलिए